किया कियाक तऽ सरकारकेँ नीति एहन रहलै हँ जाहिमे सामाजिक भेदभाव आओर लैङ्गिक असमानताकेँ साफ साफ देखल जाइत छै बिहारके शिक्षामे लैङ्गिक समानता एक सबसँ बड़ा मुद्दा छै सरकारके सामने कि किसी भी कोनो भी इसकुलमे ओहिमे चाहे लड़िका हो या लड़की या कोनो भी अदर जातिके हो या अदर कास्टके हो थर्ड जेन्डरके हो ओहिमे भेदभाव सबसँ बड़ा सरकारकेँ विफलता रहलै हँ कियाक सरकार तऽ कहै छै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन बेटीके सही सुविधा नहि छै कियाक कियाकतऽ हम अभी अभी जे इसकुलमे बैठल छी ओहि इसकुलमे सहीसँ कोनो शौचालयके व्यवस्था नहि छै तऽ बेटी जहन इसकुल एतै तऽ की शौचालयके लिए घर जाइ पड़तै कमरा छै लेकिन कमरामे कोनो डेस्क नहि छै तऽ बैठतै कतऽ बोरीपर बैसिकऽ पढ़ाई करतै कमरा छै लेकिन ओहिमे लाइट नहि छै सहीसँ लाइटके व्यवस्था नहि छै तऽ सरकारके नीतिमे सुधार करैके बहुत सारा बदलाव करैके करना चाही जाहिमे सभी लैङ्गिक भेदभावकेँ छोड़िकऽ समान शिक्षा समान नीति सबके लिए बराबर हक होना चाही आओर शिक्षा जे छै संवैधानिक अधिकार छै हर जाति धरम आओर हर लैङ्गिक लोगके लिए ओ भेदभावके सरकारकेँ मिटा देना चाही